ओह जों दानि जों माबा सिजेन लानानै सिजेनसो जों खामानिखौ मावो ओह बे सिजेन लायाबा जों फिथाइयाबो जों जान्द्रा मान्द्रा गाइया ना ओमफ्राय जों माबा ओह खिन्थु माखासे नों जोंहा न'आव दोनो बेगरखौ जथ्न' खालायनानै बिराथ फोरोम फोरोननानै बेगरफोरखौ एखनबा जों बायथिंनो हायाना थाखा फैसानि अभाब जायो ना दा बेयावनो जों एखनबा जोगोनार माबा ओम थाइबें बेगरफोर ओमफ्राय खांख्रिखलायाथ' गावनि हायावनिख्रुइसो बियो स्रिस्ति जाखायो नालाय आगयनो फोखानानै दोनबाय आमफ्राय बिनो बारायलाङो बारायलाङो ओमफ्राय बियावनो माबाया एरलाङो जि बुरजा एरो बे बुस्थुवा खांख्रिखलाआ एरो ओमफ्राय बेवनो जोङो बैसां होयो जांसि थुयै थुयै जों गाइयो ओमफ्राय बिनि फिथाइआनो जै थाइबाथाय थाइबाय बिराथ थाइयो बियो ओमफ्राय फिफाङाबो मद' मद' जायो जि आराम जायो ओमफ्राय जिनिखे दाथ' नै सिजेनआव लाव बेगरा एखनबा जों दोननो हाया नालाय एखनबा फिथाइआ सेवो दा बेखौनो जों हाथायनिफ्राय फाकेटखौ जों दाम गोसानि जों बाइयो एक्स' थाखा फाकेट एक्स' थाखा नङाबानो नों बेगरखौ मोना दा बेवनो जों एक्स' थाखा लायो बे गरनै गरथाम बेगरानो सारिथा गरब्रैल' थायो एखनबा एक्स' थाखानि बेगरा ओमफ्राय खिन्थु सबाय बिमाया बे एक्स' ग्रामावनो दुइस' थाखा बि बेगरखौ जों गाइयो ओमफ्राय आरो बिनि थाखायनो आरो जों सबाय बिमाखौ गाइसै बैसां होसै ओमफ्राय फोरला फोरबो जों गाइयो ओमफ्राय जों ओमफ्राय मा होनो ओह जिङा जिङा बेगराबो गरनै गरथामानो बेवनो देरस' थाखा फाकेट बेवबो जों खस्थ' खालायनानै गाइयो बे बेगराबो बिनिफ्राय जों बे बैसांबो होनायावबो जि खस्थ' औवा दानै दानै ओमफ्राय फिफांखौ फोरानगोरसै बिनि बिलाइखौ सिरिगोरसै जेलानिफ्राय बे फिफां सिरिबासो जों लायनखौ खालायनानै दा दुबु दुबु होनसै ओमफ्राय बेरग' बेरगबाथाय बे जांसिया थुना होनसै औवा दालाइखौ थुनानै होनानै जेला मानो माननानै बे सिरिसे जों मुलि होनोसै एम्फौ जायोना एम्फौ जानायखाय जों बे एम्फौ मासेबो जों दोनला ओमफ्राय जेथुनुखे फिफाङा आराम जाफाव जाफाव देरसै देरनानै बे समाव आरो नै आर बेखौ जों जथ्न' खालायो थिख आरो बे नै हाइब्रेद हाइब्रेद जुखामाबो जों लाग'नो लाइन गाइयो जोंहा जों गरफा गरफा ओमफ्राय बिनि फिथाइआबो मोननै मोनथाम थाइया मोनसेल' जुंखामाबो मोनसेल' फिथाइआ थाइनसै ओमफ्राय मथ' मथ' जानसै ओमफ्राय मोनसेयावनो जों माबादि फानो बिस्थाखाजों जों मोनथामल' फानो बिदि जों बिराथ खस्थ' खालायो ओमफ्राय बे गायनायाव जों हासारखौ गबरखिनि हासार जों गरमेन्टनिखौ बारा खारबार खालाया खालि जों हासारखौ न'नि बोसोरसे हासारखौ दोनसै ओमफ्राय बेखौनो जों लाइन लाइन लाइन हासारखौ जों होयो होनानै आमफाय बेगराबो जि आराम जानसै जों बिन्दि गाइयो ओमफ्राय अनेग माबा सबाय बिमा गायो फोरला गाइयो जिङा गाइयो थाइबें गाइयो खर'ला गाइयो ओमफ्राय माबा माबा बुस्थु दंहाय अनेकथा बुस्थु ओमफ्राय जोगोनाराथ' जों बैसां होनो हाया आलुजों जों होफायो ओमफ्राय बेव फिथाइआ जि मोनजायो जायो खिन्थु आरो जेलनाखि बे फिथाइआवबो बिबारा लानसै बिबारखौ एसे खासिन खासिन होबासो बै फिथाइआव एसे थाहैयो खिन्थु नों जोगोनारा जेबो जोथोन खालायाबा नों फिथाइआव मोनजाया जों जथ्न' लायो बिराथ खस्थ' खालायो जों बेवसो जों जोगोनार फिथाइखौ मोनो ओमफ्राय दा फोमोननानै दोनसै मोनसेआवनो जों फनसास गाहाम सललिस गाहाम ओमफ्राय सायेट थाखा गाहाम जों बेखौ फाननानै जों संख्रि बानलु जों जायो ओमफ्राय बिदिनो जों फिसाफोरखौ जों फेदेरो दा बिनि थाखायनो जों मैगं गायनानैसो जों केथिखौ जों मावो आर नै माइआबो माइ गायबाबो जों बेयाव खस्थ' खालायो एम्फौ एम्फौआ मुलि बायनांगौ माबा मेचिनजों स्प्रे मेचिनजों सारनांगौ ओमफ्राय माइआबो एम्फौ जायो नालाय बिराथ जाललाथार नों केथि गायदोंबाबो नों मानसिनि जथ्न' नङाबानो माइ फिथाइआ जों मोनजाया सब बुस्थुआनो जों मुलि सारो इसे सिरिसे सारबासो बै फिथाइआव जों मोनजागोन दा बिनि थाखायनो जों पाब्लिकआ जों खस्थ' खालाया दा बेयावसो जों मोनजानाय जायो ओमफ्राय जों जथ्न' लायाबा जों मोनजाखाया दा बेयावनो जों साख्रि गैया बाख्रि गैया बेफोर बायदि मावनानै जायाबा फिसाफोरखौ माजों फेदेरनो होननानै जों अनेकथा बुस्थुखौ जों गाइयो ओमफ्राय मोदुमफुल मोदुमफुलआबो हाइब्रेद होनो बिनि फाकेटआ एखनबा बिस थाखाजों गरफा गरनै थायो ओमफ्राय बेखौबो जों बारा थाया बेबो जोंनि लकेलनि मोदुमफुल बायदि नङा खिन्थु बे बोसोरसेल' जोरो बेनि सिजेन लानानै सिजेन मोदुमफुलआबो फाकेटआव जों बाइयो बिस थाखा गरनै गरथामल' बेखौबो जों गाइयो ओमफ्राय जों गायसै ओमफ्राय फिफाङा बारा गोजौ नङा गाहाय गाहायसो हाइब्रेद होनो दा बिखौ जों गाइयो ओमफ्राय बिखौ गायनानै जोंनि बोसोरसेबानो फिफाङा हारसिं थैलाङो ओमफ्राय आर गोदान गायफिनो दा बिदि खालाय खालायसो जों खुनुरुखुम नख'रा जों सलायो आरो आखायाव थाइसे थाइनै फैखाखौ जों मोनफिनो ओमफ्राय आरो जों बानलुवा बानलुवा मोनसे बानलुवाबो बिखौ गाइयो ओमफ्राय बिराथ फिथाइ थाइयो फांसेआवनो माबा गेलेम लायो आमफ्राय गेलेमनानै गन थुनानै होनांगौ ओमफ्राय जिखुनु टमाट'आबो टमाट'आबो बिदिनो गन थुनानै होनांगौ होनबासो नों फिथाइआ मोनजागोन ओमफ्राय आर लाफाफोर फैयो बे लाफाबो न'नि बेगरानो जों दोनो जों बांद्राय बाइया खिन्थु जों बे हाइब्रेदखौ जों फोया लकेलखौ जों लाफाखौ फोनानै जों जायो बिनि थाखायनो जों दा इसे इसे मोनजायो बांद्राय खहा नङा जोंनि थासान्दिआव जों मावनानै जायो